हमरा इलाकामे बेर बेर देखबामे अबै बला चिड़ै भेल कौआ मैना बगड़ा छोट छोट बगड़ाके बच्चा जेकरा हम कि बगेरी कहि सकैत छी पड़बा ओ सब सुबह सुबह सेहो देखै लए जखन ओ अपन भोजनके लेल दानाके चुनै कऽ लेल निकलैत अछि सुबह प्रात समयमे ओ चहचहाइत रहैत अछि जेकि सुबह होयके अनुभव कराबैत अछि देखैमे नीक लागैये आओर ओकर कलरव जे छै से मनके मोहित सेहो करैत अछि हमरा इलाकामे ई सब चिड़िआँ सुबह सुबह कलरव करैत रहैत अछि जेनाकि दवाल पर घरके मुण्डेरा पर मे छत परमे अगर दाना छीट दै छियै बगल छिटल रहैत छै तऽ कौआ पड़बा ताहिके बाद मेना ई सब आबि कऽ ओकरा अगर बुझल रहल एकटा बाटीमे एकटा बर्तनमे पानि दऽ दियौ आ दाना छीट दियौ तऽ ओ अपन आबि कऽ जहन दानाके बेर होइ छै ओकर चुनै के तऽ आबि कऽ ओ खा लेत आ फेर अपन चुनि चुनिके खा लेत चलि जैत तऽ एहि तरहे देखला सऽ मनो प्रसन्न होइ छै आ